जि'यां कि तुसें मिगी दस्सेआ कि थुआढ़ा जैदातर जेह्ड़ा ध्यान ऐ जां थुआढ़ा रुझान ऐ जैदा ओह् ऐ खेढें आह्ली बक्खियै ई ते ऐसियां केह्ड़ियां खेढां न जेह्कियां तुस बचपन च खेढदे हे लेकिन अज्ज निं खेढदे जां तुसें गी ऐसियां खेढें दी केह्ड़ी केह्ड़ी खेढें दे बारे च जानदे ओह् जेह्ड़ियां तुस जेह्ड़ियां अज्ज ओह् लुप्त होंदियां जा करदियां न केईं लोग जेह्ड़े अज्ज नेईं खेल्लदे जां जेह्ड़ियां शैह्र दे बिच खेढां खेढियां जंदियां न किश ऐसियां खेढां होनियां जेह्ड़ियां शैह्रें च गै खेढियां जंदियां न किश ऐसियां होनियां जेह्ड़ियां ग्रांऽ च गै खेढी जंदियां होन जां तुसें ऐसा पता ऐ कि ग्रांऽ च केह्ड़ी खेढां खेढी जंदियां न ते शैह्रें च जेह्ड़ियां खेढां खेढियां जंदियां न होर किश ऐसियां खेढां होनियां जेह्ड़ियां अज्ज दे जमाने च बिल्कुल गै लुप्त होई गेदियां न ते नमियां खेढां आई दियां किश हून जियां जगह् नमां जगह् लेई लैती जा केईं बारी ऐसा होंदा कि बचपुनै च केईं लोक जेह्ड़े खेढां खेढदे हे ओह् अज्ज बच्चें दा जेह्ड़ा अज्ज जैदातर ध्यान ऐ ओह् किश नमियें खेढें पास्सै ऐ क्या तुसें ई ऐसियां कोई खेढां पता न जेह्ड़ियां अजकल बच्चे जैदा खेढा करदे न ते कन्नै गै मिगी एह् तुस दस्सो कि तुसें ई जि'यां साढ़े भारत दियें केह्ड़ी केह्ड़ियें केह्ड़ियें टीमां न ओह् भारत दे बिच केह्ड़े केह्ड़े खेढ जेह्के खेढां जेह्कियां खेढियां जंदियां न इ'यां ते बड़ियां न ओह् किश जे बचपन च खेढियां जंदियां हियां ओह्दे आस्तै पकड़ना पकड़ाई छुप्पन छुपाई पिट्ठू एह् बड़ियां खेढ़दे हे बा जिस टाईम अस थोह्ड़े बड्डे होये ते साढ़ा जेह्ड़ा ध्यान हा ओह् थोह्ड़ा अलग खेढें उप्पर जान लग्गेआ जियां स्पोर्ट बिच आई गे जियां क्रिकेट होई गेआ फुटबाल होई गेआ ते इं'दे च जैदा ध्यान जियां टैनिस टेबल टैनिस होई गेआ बैडमिंटन होई गेआ ते इत्थै जैदा ध्यान चली गेआ बा जेह्की खेढां बचपन च ही खेढे जंदे हे ओह् ते फ्ही बक्खरियां हियां इसगी उं'दे कन्नै साढ़े जेह्ड़े इमोशन न ओह् जुड़े दे बस ते हून जेह्कियां ग्राऊंड च खेढी जंदियां हियां ते ओह् ते पैह्लें पकड़ना पकड़ाई होई जां छप्पन छपाई होई जां एह् बस इक दूऐ पिच्छें लग्गी रौह्ना ते दौड़दे रौह्ना ते बड़ा मजा औंदा हा जेल्लै निक्के हे अबा ओह् हून खेढा मिगी लगदा निं ऐ कोई हून ग्राऊंड बिच बी खेढदा होगा कोई एह् इकदम लुप्त जन होई दियां न ते हून जिस टाइम में हून बड्डा होई दा ते हून खाल्ली ग्रांऽ बिच खेढदा हा हून जियां कि होई गेआ क्रिकेट हून में जिस टाइम कालेज पढ़ने बी औन्ना होन्ना जिस टाइम बी मिगी फ्री टाइम थ्होंदा ते में खेढ खेलना होन्ना जेह्ड़ा मर्जी स्पोर्ट होऐ ओह् इन्डोर गेमां होन जां आऊटडोर गेमां होन में कैरम बी खेढी लैन्ना चैस्स बी खेढी लैन्ना एह् इन्डोर गेमां च आइयां टैनिस होर बैडमिंटन एह् बी इंडोर बिच आई गेइयां बा आऊटडोर बी खेढी सकदे इ'नें ई बा मेरा जेह्ड़ा जैदा ध्यान ऐ ओह् ते ओह् क्रिकेट उप्पर ते फुटबाल उप्पर ऐ कुसै गी हून मिगी बड़ा ओह् ऐ खेलने दा ते नुहाड़ी बजह् कन्नै साढ़ी बाडी ऐ ओह्बी हैल्दी रौंह्दी फिट रौंह्दी ते किश इ'यां ढिल्ला निं पौंदा बंदा ते जेह्ड़ा क्रिकेट ऐ नुहाड़े कन्नै पूरी बाडी दी पूरी ऐक्सरसाइज बी होई जंदी फुटबाल च आस्तै बड़ा दौड़ना पौंदा शैल करियै बाल गी कंट्रोल करना पौंदा शैल करियै जेह्ड़ा साह् बाडी कंट्रोल ऐ ओह् रौंह्दा ते तां करियै ते में मिगी बड़ी शैल लगदियां खेढां खेढना ते बस